सर साढ़े उधमपुर च बोह्त सारे घर होंदे और कराए उप्पर बी थोह्ंदे इ'यां अपने बी बनांदे न बंदे और बी बड़ा सिस्टम होंदा ऐ ते ते और बड़े सारे बंदे इत्थैं कम्म करने आंदे उधमपुर और जेह्ड़े बड्डे बड्डे मलाजम न उनें आईये इत्थें अपने घर बनाए दे उधमपुर च फिर अपने कराए उप्पर दिंदे न लोकें गी ओह् जेह्ड़े गरीब बंदे होंदे ध्याड़ी लान औंदे उधमपुर च उनें दिंदे फ्ही ओह् मास्टर मुस्टर होईया कोई पलीस च कोई आर्मी च आफिसर होईया ओह् औंदे इद्धर मकान मुकुन बनाना उनें फिर ओह् साढ़े नेह् बंदे इ'यां अस आईये ध्याड़ी ध्युड़ी लाने इद्धर कुकिंग करने में जंदू घर दा औंदा में बी कोई सस्ता नेहा कमरां गै तुपदा फिर ते चक्कर ऐ सर इद्धर बड़ी बड़ी प्राब्लम औंदियां अस इद्धर ग्रां दा उठियै उधमपुर औंदे और बड़ी अच्छी जगह इद्धर एह् और बड़ियां और और केह् सनाचै इ'यै ऐ कि अस बी सोचदे कि घर बनाचै इद्धर बी ते कराया उप्पर देचै कुसे और बड़े सारे बंदे न ऐसे न जेह्ड़े इद्धर साढ़े ग्रां दा उठियै इद्धर कम्म करन आंदे और और बी बड़ी बड़ी होब्बिस न इद्धर बंदे दियां और बड़ा बड्डा सटेडियम बी ऐ इक सभाश सटेडियम उधमपुर ऐ और इत्थै क्रिकेट खेढदे बंदे और बी बड़ा किश करदे पढ़ने आंदे शैह्र च लोक कालेज च पढ़ने आंदे केई केई स्टुडैंट लोक और केह् केह् सनाचै एह् एह् चक्कर ऐ बड़ी अच्छी जगह ठंडा लाका बर्फ पौंदी उप्पर बड़ी बर्फ पौंदी प्हाड़िये उप्पर और